میں شہر مارکیٹ نہیں جانتی ہوں پتا نہیں کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے جس کو جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے کوئی جوا کھیلتا ہے تو کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو کوئی کھاتے پیتے میں اڑاتتا ہے کوئی جوا میں پیسہ بیسٹ کرتا ہے تو کوئی بے فالتو بے فضول کا خرچ کرتا ہے پتا نہیں سیکھنا چاہیے اچھا عادت پکڑنا چاہیے یہ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے کرنا چاہیے اور غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے پتا نہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے یہ سب غلط بات ہے یہ سب بہت سخت سخت غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو اچھا طریقہ سے رہنا چلنا چاہیے